हमरा विचारमे सब सँ बड़ा ताकत ई छै कि हमे सुबह सुबह पढ़यमे बहुत अच्छा लगय छै आओर कोइ भी बातके सॉल्यूशन करयमे बहुत अच्छा लागय छै कोइ भी प्रॉब्लम होइ छै तऽ ओकरा सॉल्यूशन निकालयमे हमरा बहुत अच्छा लगय छै हमरा बहुत मन लगय छै ईसब करयमे जादातर कि हमरा आदमीसँ बातचीत करयमे बहुत अच्छा लगय छै ई हमर ताकत छै जे कोइ भी प्रॉब्लम होइ छै ने तऽ ओकरा हम बहुत अच्छेसँ सॉल्यूशन करिके अच्छेसँ ओकरा हम निबटा लै छियै यही हमर तागत छियै आओर हमर कमजोरी ई छियै कि हम जादा घण्टा तक पढ़य नहि पाड़य छियै बस चालिससँ एकतालिस मिनट हमे पढ़य पाड़य छी आओर हमर दोस्त सब छै ने तऽ बहुत देर देर तक पढ़य छै लेकिन हमरा से नहि होइ छै आओर हमरा मीठा बहुत पसन्द छै जे कि हमरा नहि मिलय छै ने तऽ हमरा कमजोरी लगय छै तऽ यही बात छै कि तागत हमे दूसरा से बात करयमे कोइ भी प्रॉबल्मके सॉल्यूशन निकालयमे या किसीके साथ किछु होइ छै तऽ हमरा ओकरा सॉल्यूशनके निकालयमे बहुत अच्छा लगय छै आओर कमजोरी यही छै कि हमरा दोसरसँ